شادی کے موقعے پر لوگ دلہن کو تحفے دیتے ہیں جیسے کپڑے زیورات یا گھریلو سامان لیکن جہیز دینا ایک پرانی رسم ہے جو کئی جگہوں پر قانونی اور اخلاقی طور پر غلط سمجھا جاتا ہے میرے خیال میں شادی محبت اعتماد اور سمجھداری سے ہونی چاہیے نہ کہ مالی لین دین پر مبنی ہووں اگر کوئی چیز خوشی سے تحفے کے طور پر دی جائے تو وہ بات الگ ہے لیکن دباؤ یا رسم کے طور پر دینا مناسب نہیں ہے